पहेली बार ॻायनि में रुची मूंहिंजी इअं ई थी की मां जंहिं महिल खां नंढी हुअमि तंहिं महिल खां मां इलाही इलाही प्रकार जा गाना ॿुधंदी आई आहियां इंग्लिश गाना पंजाबी गाना हिंदी गाना त उहे ई ॿुधी ॿुधी करे मां उन्हनि ई गाननि सां गॾु गॾु गुनगुनाईंदी रहंदी हुअमि ऐं तंहिं महिल खां मूंखे ॻाइण जो इलाही शौक़ु थियो हुयो उन खां पोइ मां धीरे धीरे पाण बि ॻाइणु शुरू कयो हुयो तीअं तीअं ॿुधी ॿुधी करे मूंखे ॻाइण में रुचीअ थी आई हुई ऐं इन शइ खे मां जाम मतलबु आ आकर्षित थी वेई हुयमि मुंहिंजे ॻाइण सां मुंहिंजी आवाज़ बि इलाही सुठी आहे ऐं मुंहिंजो जेको गाननि जो स्वरु हूंदो आहे सुरु हूंदो आहे इलाही सुठो आहे त तंहिं महिल खां ई मूंखे बसि ॻाइण जी रुची थी वेई ऐं मां तंहिं महिल खां ई ॻाईंदी ईंदी आहियां ऐं ॻाइण सां मूंखे हिक ख़ुशी बि थींदी आहे मां रिलॅक्स बि थी वेंदी आहियां इन लाइ मूंखे ॻाइण इलाही वणंदो आहे कहिड़ो बि गानो हुजे इंग्लिश गानो हुजे हिंदी गानो हूजे या पंजाबी गानो हुजे मां इलाही सुठी तरीक़े सां हुनखे ॻाईंदी आहियां हुनजा जेका लिरीक्स हूंदा आहिनि हुन में इमोशंस विझी करे सभु मुंहिंजा मां जेका इमोशन जेका मां पाणि चई न सघंदी आहियां उहो मां पंहिंजे गाने जे थ्रू हुनखे ज़ाहिरु कंदी आहियां ऐं इअं ई मां गाननि जंहिंखे गाननि जे प्रती जाम आकर्षित आहियां छाकाणि जो असां हुन में पंहिंजा इमोशंस ॿुधाए सघूं था पिया पंहिंजूं ॻाल्हियूं जेके असां चवण में न न चई सघंदा हुजूं उहो गाने जे थ्रू असां इज़ीली ज़ाहिरु करे सघूं था पिया